हाँ जी मैडम मुझे ट्रेन बुक करवानी थी कुछ रेलवे की इन इंफारमेसन चाहिए थी तो मुझे अमृतसर से दिल्ली के लिए ट्रेन बुक करवानी थी तो मैं जानना चाहता था मैडम की कौन सी कौन सी ट्रेन है अमृतसर दिल्ली के लिए अच्छा अच्छा अच्छा जनरल का क्या टिकट है मैडम

अच्छा मुझे आठ तारीख को जाना है मैडम कहीं कोहरे की वजह से डिले तो नहीं होगी ट्रेन अच्छा अच्छा मैडम क्या क्या फ़ैसिलिटी है मैडम ए सी में करवाना है थर्ड ए सी में तो थर्ड ए सी में क्या फ़ैसिलिटी है हमें क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलेगी

जी जी जी जी जी जी जी जी मुझे मतलब देहली अमृतसर एक्सप्रेस में करवाना है है न देहली अमृतसर एक्सप्रेस कितने बजे निकलती है मैडम देहली से चार बजे मॉर्निंग में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैडम उसके बार और दूसरी ट्रेन भी है क्या कोई अच्छा ठीक है न मैडम चार बजे वाली बुक कर दीजिए थर्ड ए सी में है न और मैं पेमेंट पेमेंट आपको फ़ोनपे कर देता हूँ आपका नम्बर यही है ना फ़ोनपे नम्बर

ओके ओके मैडम सीमा मैडम नाम से है न ठीक है मैडम हमारी दो लोगों की टिकट बुक कर दीजिए मैं डीटेल आपको वाट्सअप कर रहा हूँ सेयर कर रहा हूँ है न आधार कार्ड और क्या क्या लगेगा आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर न हाँ ठीक है मैडम मैं सेयर कर रहा हूँ है न ओके मैडम थैंक यू थैंक यू मैडम